وعلیکم السلام ہاں ہاں میں تبسم ہی بات کر رہی ہوں

اچھا اچھا تو ہماری جو ایجنسی ہے نا یہ بہت بہترین ہے اگر آپ ایک مہینے کے لیے آ رہے تو حیدرآباد گھومنے کے لیے ایک مہینہ تو بہت کافی کم پڑ جاتا لکین پھر بھی ہم آپ کو پوری طریقے سے سٹیفائ کرنے کی کوشش کریں گے اور کم ٹائم میں پورے آپ کو ہر چیز جو بھی آپ دیکھنے کا شوق رکھ رہے ہیں سب چیزاں آپ کو دکھائیں گے ان شاء اللہ اور آپ کب آرہے ہیں آپ کی ڈیٹیل سب مجھے بھیج دیجیے ہاں آپ جو ہے نہ مجھے واٹسایپ پر ڈیٹیل سب بھیج دیجیے آپ اس کے اکوڈنگ میں جو ہے سو جہاں جہاں پھرنا چاہ رہے اس کے اکوڈنگ میں پیمینٹ کا آپ کو بول دیتی ہوں پندرہ دن میں تو آلموسٹ پورے کور ہو جاتے آپ کو ہم ویسی سروس دیتے آپ کو ہاں ہاں میں سمجھی آپ مطلب کتنے لوگ آرہے آپ لوگ اچھا ٹھیک ہے لیکن کتنے لوگ آرہے یہ سب ڈیٹیلس آپ مجھے وائٹسایپ کر دیجیے اس کے حساب سے جو ہے نہ آپ کو اماؤنٹ کا سب بول دیتی ہوں میں

ہاں ہاں ضرور ضرور آپ جو ہے نہ میں کو وائٹسایپ کر دو میں سب آپ کو بتا دوں گی ان شاء اللہ اور کوئی بھی ڈاوٹس ہے تو بھی آپ وائٹسایپ پر میسیج کر دو یا پھر ڈائیریکٹ کال کر دو

ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ